अश्रुकण करुण रसक सम्राट मनमोहन झाक ई पोथी छनि जे पढ़िते कनबा के लेल हमरा बाध्य कऽ देलक ताहू मे एकर जे झगड़ा कथा छै वा रूना कथा छै ओ विशेष रूपसँ कनबैत अछि झगड़ा एक एहन कथा अछि जाहिमे पति पत्नीक झगड़ा होइ छनि दाम्पत्य जीवन मे प्रणय कलह स्वाभाविक बात छै कतेक पति पत्नी के बीच झगड़ा स्वाभाविक मुदा एहिमे झगड़ा एहि लेल होइ छनि जे ओहि पति पत्नीक एक मात्र बेटी सुधा हुनका लेल हवाईजहाज कीनै छथि जखन हुनकर पिता पटना जाइ छथि कोर्टक काजसँ आ जखन पटनासँ वापस अबै छथि तऽ हुनका रस्ते मे पता लगलनि जे सुधा अकाले ही काल कलवित भऽ गेली तऽ हुनकर अश्रुप्रवाह हुए लगलनि जे जेकरा ले ई हवाई जहाज अनलहुॅं से आब अछियै नहि पूरा कथा झगड़ा कारूणिक वातावरण मे ओतप्रोत अइछ